हेलौ नोंथां ओइ बिदिनो हरलादों आं गोसो खांनानै आतसा दे दे आतसा ओरैनोथ' ओरैनो मोजां आं बे माबाफोरखौसो सोंहरलानो नागिरदों आं ग्रुब फेट दस्रा दिस्थ्रिक्टफ्राथ' मालाय खुब गभारमेन्टनिफ्राय फिसिलिति मोनगासिनो दं एसे देब्लाबमेन्टथ' जागासिनो जोंनि क'क्राझाराव बे दा मा रोखोमनि देब्लाबमेन्ट जानानै दंथाय बे लामा सामा बान्दो बायदिसिना बे अनुस्थानफोरनि माबाफ्रा बेफोरखौसो ओरैनो खबर लाहरनो नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै एसे माबायोथ' नोंथाङा मिथिसिनो नालाय

औ औ आतसा आतसा

थांनाय फायभ इयार्च आवथ' हो अनेख जाबोनाय बायदि खोनायोथ' क'क्राझार दिस्थ्रिक्टआवथ' बिदिनो जागासिनो दङ दा अनेख लामा सामाफ्राबो ना

बिदि जानो हागौना

हाला औ औ औ औ औ औ ओमफ्राय बे माथो बे इस्कुलफोरखौबो बिल्दिंफोरखौनो एसे गोदान गोदानबो लुनाय नुवा माबो नुवा एसे खम खम जागासिनो बायदि मोनदों आङो देब्लाबमेन्टखौ बे इदुकेसन बे माबाफोरनि बिल्दिंफोरनि सायावहाय आरोखि ए देमेज जाबाय औ औ औ औ देमेज जाबाय बेफोरखौथ' रिफायरिं हरनांसिगौ ना सरकारनिफ्राय ना औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ आतसा बेफोरनि बादैथ' बे बायदिसिना बे ओरैनो फिसा फिसौफ्राथ' ओरैनो जाजोबगासिनो दङ गाज्रि जायाखै थांनाय फास बोसोरनि गेजेरावबो आरो दा नैबे माखासे देब्लाबमेन्टनि खामानिफ्रा खमब्लाबो नैबे थांनाय फास बोसोरनि गेजेराव अनेख जिनिसानो आवगायखानानै दङ नालाय बांद्रायथ' बे क'क्राझाराव बिदि गोग्लैसोनानै थाद्रायनाय बिदिथ' गैद्राया नङा होनबा जोंनि जायगायावथ' औ लामा सामाफ्रा माथो गामि सिं सिंबो फिस जाजोबनाय नुनो मोनो दा दालांफ्राबो होनबालाय गोदान रिफाइयारिंफोरसो खालामफिननो मोननांसिगौ औ थेवबो कफ्यारिटिबनि कफ्यारिटिबलि फास बोसोरनि आगोल जेरैमोन बेनि अनेख देभेलभ जानायखौ जों मोनो नुनो मोनो ना फास बोसोरनि सिगांथ' बिदि गैद्राय थारा मोनना दा खुब एसे मोजां जानाय नुनो मोनो ओरैनो जाम्फै जामला बान्दोफ्राबोथ' हाजोबाखैब्लाबो माखासेफ्रा मोजां जानानै दं गिदिर गिदिरफ्रा

औ औ औ औ निर्भर थायो औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ

आतसा है रायलायना लासैनो आसा खालामनांगौ जाहैबाय सरकाराबो गासैखौबो हाजोबाबो जाहैबाय आतसा दे होनबा आं बेखौनो सोहरदोंमोन दे नोंथां दे आतसा दे मोजां मोनबाय दे माखासे इनफरमेसन माखासे इनफरमेसन मोननानै मोजां मोनबाय आङो दे दे दे होनबालाय दोनथ'सै बिदिब्ला दै दे दे